हा भई मां गाॾी बुक कराई हुई तव्हां खां ओला में ऐं ओला में हींअर ताईं गाॾी आई कोने ऐं मतलबु समुझ असां हेठि वेट पिया कयूं ऐं घणी देरि थी वेई आहे हेतिरी देरि सां मतलबु तव्हां मतलबु उहो गाॾी मोकिले कोन था छा भई तरीक़ो इहो को तरीक़ो आहे असां मतलबु परेशानु लॻा पिया आहियूं हिते पंहिंजे हेठि मतलबु समुझो तव्हां मतलबु सुमुझो काई बि ॻाल्हि समुझो कोन था की हिकु बुकिंग करण खां पोइ बि इहा परेशानी लॻी पेई आहे ऐं असां हेठि बिठा आहियूं पंहिंजो सभु मतलबु सामानु वामानु हेठि खणी करे बिठा आहियूं उहो लगेज वगेज खणी करे ॿार बचा सभु हेठि बिठा आहिनि ऐं तव्हां मतलबु अॼु तव्हां हींअर ताईं मतलबु सुमुझो अधु कलाकु मथे थी वियो आहे ऐं तव्हांजी गाॾी हींअर ताईं आई कोने या त यार हिकिड़ो कमु कयो भई कैंसल कयो असांखे इहे मतलबु सुम्हजो या को कोई ॿीं मतलबु सुमुझो हुजे अगरि व्यवस्था त उहो कराए ॾियो असां ॾाढो परेशानु लॻा पिया आहियूं भई इहो को तरीक़ो कोने असां मतलबु बुकिंग कराई आहे हिकु ॾींहं पहिरीं बुकिंग कराई आहे पैसा बि ॾिना हुआ सभु कुझु ॻाल्हियूं हुन खां पोइ बि परेशानु कयो था यार इहे तरीक़ो कोने तव्हांजो कमु करण जो असां मतलबु सुमुझो बुक करियो ओला एप जे हिसाबु सां ऐं ए दिक़त थी अचे असांखे हेतिरी देरि खां कीअं बि करे महिरबानी करे या त मतलबु गाॾी कीअं बि करे बंदोबस्तु करे मोकिलो मां ॾाढो पज़ल थी विया आयूं